हैलो हँ हँ बताएब हम अहाँके छठि पूजा के बारे मे छठि पूजा जे छै ने बिहार के सबसे बड़ा पर्व मानल जाइ छै बुझलु बिहार मे बहुत बाहर से लोकसब आबै छै विदेश से लोग आबै छै कोइ कतौ रहै साल भरि लेकिन साल भरिके बाद बिहार जरूर आबै छै काहेकि सबसँ बड़ा पर्व मनायल जाइ छै छठि पूजा के आ छठि पूजा अहाँ कतए छथिन अहाँ देखय लए चाहै छियै की छठि अच्छा तऽ ओकरा अच्छा तऽ हम ओकरा बारे मे जानकारी दै छी अहाँके छठि पूजा मे सबसँ पहिला दिन जे होइ छै सबसँ पहिले होइ छै नहाय गंगा स्नान जकरा कहै छै लोक गंगा नदी मे जाइ छै जे परव करै छै परवतनी ओ जाइ छै वहाँ गंगा मैया मे स्नान करै छै स्नान करै के बाद ओ घर आबै छै ठीक छै ओकरबाद कदुआ भात होइ छै हमरा मे आब कोइ कोइ कदुओ भात के दिन जाकरके स्नान कैर कऽ आबै छै आ कद्दू आ भात के सब्जी बना कऽ खाइ छै ई पूजा हँ ई जरुरी छै ई मानल जाइ छै की हमलोग के पूर्वज जे रहै ने एहने करते चलि एलै ई परम्परा छियै हमलोग के एकतरह से कद्दू भात खाइ छै कद्दू भात खाइ के दोसर दिन जे छै पूरा दिन के फ़ास्टिंग रहै छै जे परव करै छै ने ओकर पूरा दिन के फास्टिंग रहै छै आ रात मे खरना पूजा होइ छै पूजा मे ई होइ छै की ओतए बनै छै दूधकी रोटी बनै छै खीर बनै छै रसिया बनै छै ओ सब देवता के चढ़ै छै जे पूजा करै छै छठि पूजा ओ चढ़बै छै चढ़बै के बाद गोर लागै छै पूजा पाठ होइ छै एकरबाद ओ पूजा जे होइ छै ने शान्ति सँ होइ छै ओकरामे कोइ हो हल्ला नहि चाही जे पूजा करै छै एकदम शान्ति सँ कमरा मे बैठ कऽ पूजा कए लै छै ओकरबाद जतेक बाल बच्चा छै सब जाके परनाम करि लै छै गोर लागि लै छै छठि मैयाके नाम से ओकरबाद बिहान होके शाम के अरघ के लेल घाट पर जाइ परै छै ओकराबाद घाट पर जाइ कऽ पाहिले घाट के खूब सुन्दर सजायल जाइ छै लाइट ताइत फूल अगरबत्ती गोबर सँ निपल जाइ छै घाट के फूल ऊल बनायल जाइ छै जेना रंगोली भेल ने अहाँके ओ सब बनायल जाइ छै ओतए एकरबाद ईधर परवतनी की करै छै आब खरना कए लेलकै त आब एकर भरि दिन के ऊपास रहै छै ऊपास मे पूजा मे जे परसाद चढ़ै छै छठि मैया के ठकुआ भए गेल खेसारी फल फूल मे खेसारी भए गेल सेब भए केला भए गेल चुकुन्दर हो गेलै हलवा हो गेलै ई सब चढ़ायल जाइ छै ई सब चढ़ायल जाइ छै ओकरबाद सब जाइ छै घाट पे शाम मे सुप लाएल जाइ छै सुप मे सजायल जाइ छै शाम मे फिर सबकोइ मिलके घाट पर जाइ छै पूजा करैला छठि मैया के ई शाम मे जे होइ छै ने ई डूबती सूरज के पूजा होइ छै बुझलु अहाँ करल जाइ छै बिहारे मे बिहार मे यहॉँ के लोक प्रकृति के भी पूजै छै गाछ के भी पूजै छै सूरज के पूजै छै नदी के भी पूजै छै हँ त ई सब बात छै तऽ ओकरा डूबता सूरज के जखनी संध्या होइला हल्का रहै छै जे सूर्या अच्छा ठीक छै त बात